جی ہاں ہم نے اپنے اسکول میں سائنس اور ہندوستان کی تاریخ میں جو کتاب پڑھی ہے اور ابھی جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں ہندوستانی سائنسدانوں کے بارے میں ہم کو پڑھایا جاتا ہے اور اگر میں بتایا بتایا جاتا ہوں ان کی زندگی کے بارے میں ان کے حالات کے بارے میں ہم کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیسے ان کے حالات تھے اور کس طرح سے ان تمام سائنسدانوں نے تعلیم حاصل کرنے میں کس طرح سے ان کے سامنے پریشانیاں آئیں اور ان تمام سائنسدانوں نے حالات کا سامنا کیا ہے اور تمام پریشانی اور تکلیف کو ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کس طرح انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور کس طرح بڑی محنت اور لگن کے ساتھ حالات کا سامنا کرتے ہوئے وہ ہندوستان کے اتنے بڑے سائنسداں بن گئے ہیں اور پھر سائنسداں بننے کے بعد انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بڑے کارنامے انجام دیے یہ تمام باتیں ان تمام سائنسدانوں کے بارے میں ہم کو پڑھایا گیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اے پی جے عبد الکلام کہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے ایک بہت ہی زیادہ مشہور سائنسداں گزرے ہیں جو ابھی موجود وقت کے مشہور سائنسداں تھے وہ انجینئر بھی تھے اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے گیارہویں صدی بھی تھے ان کی میزائل مین آف انڈیا گزرے ہیں جو ابھی موجود وقت کے مشہور سائنسداں تھے وہ انجینئر بھی تھے اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے گیارہویں صدر بھی تھے ان کو میزائل مین آف انڈیا میزائل مین آف انڈیا کا بھی لقب دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی میزائل پروگرام میں ایک اہم رول ادا کیا تھا اے پی جے عبد الکلام ہندوستان سائنسداں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اہم کارنامے انجام دینے والے شخص تھے ان کی پیدائش پندرہ اکتوبر انیس سو اکتیس میں تمل ناڈو میں ہوئی تھی اور ان کی وفات ستائیس جولائی دو ہزار پندرہ میں ہوئی تھی اے پی جے عبد الکلام صاحب اپنی تعلیمی زندگی کے دوران سائنس میں کافی دلچسپی رکھتے تھے یہی وجہ تھا کہ وہ آگے چل کر ایک بڑے سائنسداں بنے اے پی جے عبد الکلام نے بھارت کے سائنسی پروگرام میں نمایاں کارنامے انجام دیے ان کی قیادت میں ہندوستان نے کئی اہم میزائل تیار کیے اسی طرح سے اے پی جے عبد الکلام کا صاحب دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار سات تک ہمارے ملک ہندوستان کے صدر رہے اے پی جے عبد الکلام صاحب کو ان کی مختلف خدمات کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا کیونکہ انہوں نے ہم جیسے سارے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہے